जेनाकि बहुतसे आदमी कहैत छथिन व्यवसायमे बहुत पैसा छै व्यवसाय करयवला आदमी कोनो भी सरकारी या प्राइवेट नौकरीसँ नीक होइत अछि बहुत आदमी कहैत छथिन आ कुछ आदमी इहो कहैत छथिन नहि सरकारी नौकरी लेकिन अहाँ पूरा तरीकासँ देखियौ तऽ व्यवसाय करयवला आदमी बहुत आगे पाइके मामलामे निकलि जाइत छथि जेनाकि कोइ आदमी कोइ चीजके व्यवसाय करैत छथि तऽ ओकरा ओहि चीजके बारेमे ज्ञान होयबाक जरूरी छै जेकि ग्रामीण इलाकामे अहाँ कोनो तरहके व्यवसाय करैत छियै तऽ अहाँके उधार दिअ पड़त जेकि शहरमे ई चीजके नहि होइत छै और अहाँके उधार दियैए टा पड़त कियाकि अहाँ एहिमे गाम घरमे अहाँके ई चीज लऽ कऽ चलय पड़त अहाँकेँ अगर व्यवसाय करैत छी तऽ इहो एगो बहुत बड़का चुनौतीपूर्ण छै चुनौती छै आओर अहाँ गाँवोमे कोन जगह कतय की कऽ कोन जगहपर की चीजके दोकान या व्यवसाय करैत छियै आओर अहाँकेँ चलत कि नहि चलत ओ अहाँके जगहपर निर्भर करैत अछि